स्हाड़ी पैह्ली जेह्की इंड़िया दी स्टेट आई आंध्रा प्रदेश दुई आई बिहार ते त्री आई गोवा ते चौथी आई पंजाब ते पंजमी आई हरियाणा